میں نے حال ہی میں اپنے موبائل نمبر پر ایک ریچارج کیا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ریچارج کامیاب کامیابی سے مکمل ہوا ہے یا نہیں ریچارج کی تفصیلات کچھ یوں ہے میں نے پان سو روپے کا ریچارج کیا تھا اور اس کے لیے میں نے ایس پی سی ایس ادائیگی کا پلیٹفارم استعمال کیا تھا ریچارج کی یہ کاروائی آج صبح تقریباً گیارہ بجے انجام دی گئی تھی میرا موبائل نمبر جس پر یہ ریچارج کیا گیا ہے ادائیگی کے وقت مجھے ایزی پیسہ ایپ کے ادائیگی کی تصدیق بھی ملی تھی مگر موبائل نیٹورک کی طرف سے کوئی ایس ایم ایس یا بیلنس کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا اسی لیے مجھے شک ہے کہ شاید ریچارج مکمل نہ ہو سکا ہو میں چاہتا ہوں کہ کسٹومر سروس میری فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر چیک کر کے آیا ریچارج کا کامیابی سے مکمل ہوا ہے یا رقم کہیں پھنس پھنسی ہوئی ہے اگر ریچارج ناکام رہا ہے تو میری رقم